जेन्ना आमी पयलींचे पळयता ते जितले यूथ जितलें जेनरेशन जें आसा पयलींचीं तीं खूब एक्टिव आशिल्लीं सो दे वर पॅशनेट लायक तीं सगळीं लायक एग्रीकल्चर हितून आसून तीं खूब एक्टीव आसा आनी तीं लायक दे वर एक्टिव आनी लायक खंयच्या खेळान सुद्दा तीं चड पार्टिसीपेट जातालीं जेन्ना आतां जेन्ना पळयता तेन्ना मोडर्नायजेशन तेन्ना जालें अशें की भुरगीं जीं आसा तीं चड एक्टिव ना तितलीं आनी तितलीं स्पोर्ट्सांतलीं खंय तरी आसात सो तांकां एन्करेज करपा खातीर जें आमी अशें करपा जाय तेंचे खातीर लागीं लागीं जी प्रत्येक गांवां गांवांक आमी कॉम्पलेक्स बांदपा जाय आनी भुरग्यांक एन्करेज करपा जाय पार्टिसीपेट करपा तांकां पार्टिसीपेट करपा लागून तांकां आमी एन्करेज करपा जाय तेंचे खातीर वेरियस गॅम्स आमी तेंचे खातीर एन्करेज ऑर्गनायज करपा जाय लायक पंचायतीन करपा जाय सो जशें की गांवचीं सुद्दां भुरगीं मुखार येतलीं आनी पार्टिसीपेट जातलीं तशें करून इन एव्हरी स्कुलांत खंयचेय स्कुलांत तांकां एक लेक्चर एक आसपाक जाय कंपल्शन पी इ लेक्चर ज्या लेक्चराक तांकां खेळपाक कंपल्शन भायर व्हरपाकूच जाय आनी तांकां लायक तांकां सगळीं किटां कितें जाय कितलें आसा एवेलेबल करपा जाय लायक सपोज भुरग्यांक क्रिकेट खेळपाक जाय सो तेंकां लायक तें कीट एवेलेबल करप बॉल बेट सगळें एवेलेबर करप आसता एन्ड इफ सपोज तांकां आनी खंयची गॅम खेळूंक जाय बॅडमिंटन मागीर तांकां जितलें तांकां लागता तितलें तांकां एवेलेबल करपा जाय आनी गव्हर्मेंटान अशी गॅम्स दवरपाक जाय भुरग्यांक जी कोण करता तांकां मुखार व्हरपाक सुद्दां गव्हर्मेंटान डिफरंट गॅम्स ऑर्गनायज करपाक जाय सो सुद्दां भुरगी मुखार येतलीं आनी तांचे खातीर जितलें बी जाता तीं भुरगीं घेतलीं आनी तीं भुरगीं एन्करेज जावून मुखार सरतलीं अशें म्हाका दिसता